ہاں میں نے کی ہے لیکن مجھے آن لائن ڈاؤن لوڈ جو کرتے ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی نہیں لگی اس لیے میں باقاعدہ جو آن لائن ڈاؤن لوڈ کر کے ہی میوزک سنتا ہوں اور سی ڈی بھی خرید کے ہم نے رکھا ہے اسی کو ہم پریفر کرتے ہیں اس کے مقابلے